हिंदी भाषा के बारे में ये भ्रांतियाँ हैं कि हिंदी भाषा में कुछ शब्द विदेशी और कुछ शब्द संस्कृत भाषा के हैं और कुछ फ़ारसी भाषा के हैं लेकिन हिंदी विश्व की सबसे सरलतम भाषा है जबकि दूसरे देशों की भाषाओं को समझने की अपेक्षा हिंदी किसी भी देश में समझी या जानी जाती है किसी भी दूसरे देश की भाषा में किसी शब्द के उच्चारण में स्वर के साथ अर्थ बदल जाते हैं हिंदी के साथ यह नहीं है हिंदी भाषा की जो भ्रांतियाँ हैं इन्हें दूर करने के लिए हमें हिंदी भाषा के बाए में अधिक से अधिक पढ़ कर और जानकर ही इन भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है